मूंखे नंढे हूंदे खां ई माणी ठाइणु जो जाम शौंक़ु हुयो मुंहिंजी अम्मा सां गॾु मां पहिरियों दफ़ो जेॾीमहिल माणी ठाइणु ॿीठमि त मुंहिंजी अम्मा मूंखे रोटी ठाहीणु सेखारे पई कीअं गोल रोटी वेलजी मां जेॾीमहिल बि वेलिया पई त मूंसां गोल रोटी बीहे ई न पई ऐं मां खेॾण खेॾण में मजे सां हूअ माणी वेलिया पई वेठी मुंहिंजी मम्मी मूंखे हूअ पहिरियों दफ़ो अनुभव ॾिनई ऐं मां हूअ पहिरियों दफ़ो अनुभव कयो कीअं रोटी कबी आहे ऐं मजे सां रोटी कई हुई